جی ہاں بہار میں کاروباری کا ماحول بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ کاروباری کی ہنٹس انٹرسٹز دیا جاتا ہے موٹیویشن دیا جاتا ہے اب پردھان منتری یوجنا دیا جاتا ہے بہار میں اچھے سے اچھے طریقے سے اسے کاروباری کو بڑھوتری کے لیے کیا جاتا ہے اور بہار میں الگ الگ کاروبار چلتے ہیں الگ الگ طرح کے کاروبار ہیں اسی طریقے سے کاروباری کو چلانے کے لیے ہمیں پڑھان منتری یوجنا الگ الگ طریقے کی یوجنا ہمیں دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں کاروبار ایک طریقے سے بہت زیادہ مدد کرتا ہے کاروبار انسانوں کے بیچ اچھی طریقے سے کاروباری کرنے سے منافع ہوتا ہے کاروباری آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سوچنا بھی چاہیے کاروباری کیسے بڑھے آگے بڑھے اور کاروباری کے بارے میں جاننا چاہیے کاروباری کس طریقے کا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اسے ہمیں جاننا ہے اور ہم جاننے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے کاروباری کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری محنت اور بہت ساری لگن چاہیے کیونکہ آپ کاروباری کرتے ہیں اور کاروباری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں سوچنا بھی چاہیے کیونکہ کاروباری ایک طریقے سے ایک ذریعہ ہے کمانے کا اور ہمیں کمانے کے لیے کاروباری کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ ہو جائے اس کے بارے میں جاننا چاہیے کاروباری کاروباری ایک طریقہ ہے کمانے کا جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور